औ हेल' औ आदा मासिम मोनखो आंनो मोनसे बिसना फालें नांगौमोनलै आदा औ फालें बिसना नांगौमोन नालाय आंनो बिसना दा अरदार होनो नागेरदोंमोन आं ओमफ्राय ओरैनो मा मा दंफांजों बानाय जायो आदा

आं ओरैनो साथाम केपासिटि साथाम केपासिटि उन्दुजानाय आरो बिदिनो साथाम केपासिटि सिगुननि नांगोन आदा सिगुननिबा बिसिबां थांगोन सिगुननिबा फायलखौ औ ओमफ्राय ओरैनो बिनि ओरै औ बक्सखौ नङा दे आदा ओरैनो प्लेनैनो ओरैनो देकरेसन थागोन ओरैनो बेयो ओरैनो माबाया नोंसिनि जाजोबबाय दंफांआबो गासिबो रं सं नोंसिनि जाजोबगोन रं सं जाजोबगोन ओरैनो बानायनायाथ' मोजां मोजां बानायखायो दा ओरैनो फिनिसिंखौ बानायबाय थानाय जाखायोना आदा दा

नङा दंफांखौथ' आङो माबाला दायरेक्त नोंसिनावनो नोंसोरनो दंफांखौ जगार खालामदो सिगुननि नांगोन आरोखि सिगुननि औ सिगुननि औ सिगुननिखौनो नांगोन आरोखि दा बे बाय बेदिबा गासै नोंसिनि उनुमान बेसेबांसो थांगोन साथामसो उनदुजानाय केपासिटि आरोखि औ औ दा मा ओरैनो बेसेबांसो लायो बरथ'मान

औ औ औ ओ ओमफ्राय औ औ औ ओरैनो फालेंखौ आं बेसे गोबावजों मोनगोन अरदार होयोब्ला खयदिनसोनि नोंसिनावथ' दंफांआ रेदिखा नङा होनबा अरदार होयोब्ला खयदिनसोनि उनाव औ सफथा खननै दा सफथा खननैबा एसे बाराबो लानो हागौ नङा होनबा आंनो जायोना जाया सफथा खननैसोनि इसे थाब मोनोब्ला मोजांसिन जायोमोन आरो ओ औ औ औ ओमफ्राय मा होनो दस्रा ओरैनो माबाफोर बानायबावो नामा सियार थियार बेखौथ' बानायो ना ओ ओ सियारबोथ' बानायोखायो ओ ओरैनो नांगौथ' आंनो बे नोङो दंफाङा रेदि जोबखा दा नांनायाथ' आंनो बे फालेंखौ फालेंखौ बिसिनाखौ नांग्रोगौ ओमफ्राय बिनि उनाव उनाव माखासोखौ उनाव खालायलांबाय थानोसै दा फैसानिबो इसे आंहाबोथ' आंखाल जानानै दंथ'

औ ओमफ्राय आङो बेखौ माखासैखौ उनाव खालाम लांबाय थासै ओमफ्राय दा बेखौ आंनो नांग्रोगौ आरो एसे दरखार जादों आङो माखासेखौ उनाव लानोसै बुथुमलांबाय थानोसै नोङो दंफांआथ' रेदि खाजोबबाथ' मिलाव लायनोसै सिगुनखौथ नांगोन दे आदा सिगुनखौनो होनांगोन आरो गासिबोबावबो' दस्राखौ दाहोसै सिगुनखौनो नांगोन

होम्बा बिदिनो जाबाय दे आदा दे दोन्थ'नोसै ओ ओ